हिक लख ॾह हिक लख ॾह हज़ार ॿ सौ पंजाह हज़ार अठ हज़ार अठ सौ सत हज़ार ॿ सौ ॿ पंज हज़ार पंज सौ चालीह